हैल्लो नमस्ते भाइया हां जी हां जी बोलो बोलो अच्छा ओह् तुस चैक करो ना मतलब केह् बोलदे मतलब काऊंटिंग करो ना फिर दिक्खियै काऊंटिंग करियै भेज्जे दा उस्सी चलो कंपनी च होई गेआ होना अग्गें पिच्छें लेकिन असें ते गिनियै भेज्जे दे हां हून तुस घर जाइयै आक्खगे केह् घट्ट होई गेदे